जोंनि चिराङाव गायनाय आबादानो जाबाय माइ माइ माइ माइ माइनि जाहोनाव मा गोनांसिना माइरं जोंनि जानांगौ माइरं आरो जोंहा चिराङाव मा आबाद मावनाय जेनेबा जोङो मैगं आरो थाइगं मुला दुनिया जेनेबा खबि मेसें बोथोराव गायनाय जोंनि गोनांथार जानांगौआ मैगं थाइगं जेनेबा मुला दुनिया लाफा बायदि बायदि बेनो जोंनि चिरां जायगायाव गायनायनि जेनेबा जोंनि गोनांसिनानो माइरं आरो माइ आरो दै बेनोसै जोंनि गायनांगौ आरो जोंनि गोनांसिन चिरां जायगायाव बेनो चिरां जायगानि मैल्य'गोनां

बेनोसै